हाँ पानी को उबालकर कीटाणु रहित करने का तरीका सबसे आम है फिटकरी से पीने का पानी को साफ़ करने का तरीका काफ़ी आसान है क्योंकि पानी को गर्म करने से पानी के कीटाणु मर जाते हैं उबलकर वायरस बैक्टीरिया और परिजीवियों सहित रोग पैदा करने वाले जीवों को मारने का सबसे अच्छा तरीका है पानी को उबालना पानी में जीवों के प्रभावी ढंग से मरने के लिए उचित तापमान और उबलने में लगने वाला समय महत्तवपूर्ण है अगर पानी अभी भी गंदा है तो उबालने से भी पानी प्रभावी ढंग से साफ़ हो जाएगा घर पर बॉटर फ्यूरीयाफायर को कैसे साफ़ करें कागज़ की परत को दोनों तरफ़ से ब्रस और गर्म पानी में एक या दो चम्मच ब्लीच से रगड़ें पानी के फ़िल्टर को साफ़ करने के लिए इसे पूरी तरह से पानी ब्लीच घोल के भिगो दें सभी चीज़ें को साफ़ पानी से अच्छी तरह धो लें इसलिए फिर पानी स्वह्तः ही साफ़ हो जाएगा